प्रणाम प्रणाम हाँ सर

आप छुट्टी माँग रहे वो तो सही है सर आपके बच्चे कमजोर है लेकिन अब आप ज्यादा दिन के छुट्टी माँग रहे बीस दिन का ये तो बहुत दिन हो जाता है शादी है तो शादी तो आपको चार दिना पाँच दिना व्यस्त रहिएगा सर आप बच्चा पर ध्यान दीजिए और ये इस बार तो आपको छुट्टी दे देते हैं और अगली बार से बच्चा के ध्यान दीजिए बच्चा का कोर्स पीछे है उनको पढ़ना ज्यादा है बच्चे को हम विशेष तरह का बच्चे पर ध्यान देते हैं उसको और अलग से उसको बताते हैं कि मेरे पास आ जाया करो और पूछा करो और अलग से उसको बोला के समझाते भी हैं बच्चा में सुधार है बच्चे का मैथ कमजोर है मैथ में कमजोर है हिन्दी सही है इंग्लिस सही है ओ थोड़ा सा साइंस पेपर और मैथ पेपर में कमजोर है हाँ साइंस में फिजिक्स तो ठीक है लेकिन कैमिस्ट्री थोड़ा सा दिक्कत है कैमिस्ट्री में वीक है कैमिस्ट्री कम समझ में आता है लेकिन हम भी कोशिश कर रहे हैं तो ये करना और और हम देते हैं उसको होम वर्क करवाइए घर पर तब करवा के भेजिए बच्चे को तो बच्चा में इम्प्रूव जरूर होगा बच्चा है लेबोरियस है मेहनत करता है और उसको समझ में आ जाएगा पकड़ बेसिक आ जाएगा वो समझने लगेगा कुछ समय के लिए आपको दिक्कत है उस और खान पान पर तो ध्यान बहुत बहुत होता है खान पान पर बहुत होता है ध्यान उसको पौष्टिक दीजिएगा तब तो दिमाग तेज होगा तब तो वो पढ़ पाएगा मेहनत कर पाएगा उसको पैकेट वाला सामान पैकेट वाला सामान या जूस पेकेट वाला सामान और जूस जो बाजारों में मिलता है वो बंद कर दीजिए उनको फल दीजिए फ्रूट दीजिए और जूस दीजिए ठीक है ड्राय फ्रूट दीजिए ताकि मानसिक विकास होगा बच्चे का पढ़ाई में इम्प्रूव होगा बच्चे ग्रोथ करेगा हम इत्यादि इतना सा उनको क्या बोले